हमरा आरके गाँवमे तालाब नहि है पानिके कम परै है जेना कल होलै नलका होलै पानी अगल बगल नहि रहलासँ कलमे चाहे नलकामे कम पानी दै है तऽ इहे योजना है सरकारके से गड्ढा खुनाबे अगल बगल जेना पोखरी होलै आओर अगल बगल कुँआ होलै ईसब अगल बगल पानी रहै है ने तऽ कलमे नलकामे भरपूर पानि दै है अगल बगल सूखा है तऽ कलमे चाहे नलकामे कहाँसँ पानी अयतै कम्मे ने एतै तऽ हमलोग बड़ा परेशान रहै छियै तऽ सरकार सब ईसब नहि करै है तऽ अगल बगल सुखल है तऽ कलोमे कहाँ से पानी अयतै तनी मनी नहि अयतै नलका है तऽ नलकोमे कनी मनी आबै है तऽ अगल बगल पोखरि झाँखरिमे पानी रहतै तब ने कलोमे चाहे नलकोमे पानी अयतै भरपूर तऽ नहि आबै है तऽ हमरा आरके दिक्कत होइ है पानि गुनीमे सरकार अलग बगल पोखरि ऊखरी नहि खुनाबै है जेना पानि अयतै तब ने हम आरके सुरक्षित रहबै पानिये नहि रहतै तऽ हम आर पानि बेगर बालबच्चा तऽ दिक्कतमे ने रहतै सरकार अगल बगल पोखरि ऊखरी खूनेतै तब ने हम आरके सुरक्षित रहबै पानि अयलै जेना बाढ़ि है दाहड़ है तऽ ओसँ आबै है पानी अगल बगल पोखरि झाँखरी गड्ढ़ा ऊढ्ढामे गड्ढ़ा ऊढ्ढामे अयतै तब ने हमरा आरके कलमे चाहे नलकामे चाहे टोटीमे भरपूर पानि अयतै अगल बगल सुखल है तऽ हमर आरके नलकामे कलमे कम पानी आबै है जेना एक लोटा हो आधा लोटा हो बहुत देर चलेलाके बाद निकललै तऽ हमरा आरके बड़ा परेशानी होइ है सरकार अगल बगल पोखरि खूनेतै ओहिमे पानि भरेतै तेकरबाद है ने हमरा आरके टोटी है अच्छा है किछो नहि नहाय सुनाय पानि ऊनीके दिक्कत है अगल बगल रहतै पोखरि झाँखरी भरल भरल मतलब पानी भरल तब नऽ हमरा अर के कल मे चाहे अथी मे पानी एतै भरपूर